के साढ़े बच्चे खेलदे न बड़े सारे बंदे होई गे न कि लग्गी जंदी तां

मतलब ओह्दे कन्नै केह् मतलब दूर जाने दी लोड़ निं कोल साढ़ा कम्म बनी जा ते बेहतर ऐ